हैलो अंजी तुस होटल दा बोल्ला दे ओ असें ई थुआढ़े इत्थें होटल च कमरे चाहिदे न तुस सनाओ थुआढ़े रेट किन्ने किन्ने तगर ऐ अच्छा अच्छा अच्छा इक्क कमरे ई किन्ने जनें रेही सकदे अच्छा अच्छा ठीक ऐ गद्दे बी तुस देगे ना स्हानू आं बैड पर देने बेडै पर ते दौ गै जनें सेई सकदे न अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते फिर अस थुहानू आपें सनाई ओड़गे जेल्लै तुसें आना होग थुहानू फोन करी लैगे अंजी अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् कोई गल्ल निं जिसलै अस आक्खगे ते कंफर्म करी लैगे आपूं ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी